हेलौ आं नोंसिनाव द्रायबार अर्डार खालामनाया बोरै जाखो माथो द्रायबारा दासिमबो सफैयाखै आङो नै नेगासिनो दङ' इगजाम दंथारो इगजामनि टाइमासो नै बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ' द्रायबारा दासिमबो सौफैयाखै हाब बिदिजों बोरै जानांगौ इगजामा जाथारनोसै नै इगजामनि टाइमा आं द्रायबारनि अर्डारखौ केनसेल खालामसैलै